आज की परिस्थिति में विज्ञापन इसके माध्यम से हम बहूत सारे लोगों तक पहुँच सकते बहूत सारे लोगों तक पहुँचना बोले तो हम अपनी जानकारी को बहूत लोगों तक पहुँचा सकते हैं हमें अगर किसी बात को शेयर करना है तो आज ऐसे बहुत सारे विज्ञापन के माध्यम हैं सबसे पहले विज्ञापन की बात करें तो स शुरुआत में चलता था कि समाचार पत्र के साथ साथ लोगबाग़ अपने विज्ञापन देते हैं कि हमारी दुकान यहाँ पर है इस में इतना ऑफर है इसमें वगेरह ऐसा वैसा ये विज्ञापन देते थे इसके अलावा जो अभी भी चलता है और बहुत चला टी वी में जब भी ब्रेक आता है जैसे कि अगर आपकी कोई पिक्चर चल रही है कोई टी वी सीरियल चल रहा है एपिसोड चल रहा है तो उसके बाद बीच में ब्रेक आता है जिसमें कई प्रोडक्ट की एडवरटाइजिंग आती है विज्ञापन आते हैं तो वो भी बहुत एक कारगर माध्यम है बहुत एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगबाग़ अपना विज्ञापन करते हैं और रही बात अभी विज्ञापन की तो वही एक टी वी में ऐड का ये सबसे अच्छा माध्यम है इसके अलावा अभी जो फ़िलहाल में चल रहा आज के युग में आप देख देखोगे या पाओगे कि दुनिया के एट्टी से एट्टी फाइव परसेंट लोग अस्सी प्रतिशत से ज्यादा इन्सान ये सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं सोशल मीडिया पर रील्स देखना आजकल के लगभग सभी व्यक्ति करते हर उम्र का व्यक्ति करता है हर एक हर फिल्ड में काम करने वाला व्यक्ति करता है अगर उनके पास समय है तो अपना समय व्यतीत करने के लिए मनोरंजन को प्राप्त करने के लिए वो रील्स देखते रील्स यानी वीडियोज़ होते हैं जो कि छोटे भी हो सकते हैं लॉन्ग भी हो सकते हैं लार्ज भी हो सकते हैं तो कुछ लोग करते हैं कि अगर किसी को कोई भी विज्ञापन देना है या एडवरटाइजिंग करनी है अपनी चीज की या अपनी जगह की या किसी भी चीज की तो वो उसका क्या करते हैं एक छोटा वीडियो बनाते हैं या लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो लोग क्या होते हैं कि उस वीडियो को देखते हैं और उसकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं आकर्षित होते हैं और उस चीज के बारे में जान पाते हैं पहले क्या था कि दुनिया में जो व्यक्ति जिस गाँव में जिस शहर में रह रहा है वो उसी जगह पर अपना जीवनयापन करता था वहाँ के लोग उसको जानते थे ज्यादा से ज्यादा अगर कभी वो बाहर गया तो बाहर के कुछ लोग उसको जानते थे लेकिन आज के समय में ऐसा हुआ है कि दुनिया के हर व्यक्ति अभी हम भारत देश में रहते हैं लेकिन हम अन्य देशों के भी कुछ लोगों को जान पाते कैसे जान पाते हैं क्योंकि अगर वो सेलेब्रिटी हैं तो उन्होंने उतना नाम कमाया है वो इतने लोगों के सामने पोपुलर हुए हैं तब हम उनके बारे में जान पा रहे हैं वहीं अगर आम व्यक्ति है आम व्यक्ति भी है अगर किसी और देश का तो वो उस पर सोशल मीडिया पर कोई विडियो बना के डाला है अपनी कोई फोटोज़ डाली है तो हम उसको देख पा रहे यानी हम उसको जान पा रहे तो क्या हुआ है कि आज किसी भी व्यक्ति मानों कि मैं यहाँ पर हूँ भारत में म भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिले में हूँ लेकिन अगर वहीं मैंने कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा विडियो बना के डाला जो कि मतलब अच्छा है पोपुलर होगा या बहुत ज्यादा लोग उसको जानेंगे तो उसकी मदद से उस विडियो की मदद से लोग मुझे जानेंगे मैं बहुत लोगों के मोबाईल तक बहुत लोगों के सामने पहुँचूँगी हालाँकि मै हूँ ऐसी जगह पर लेकिन मेरा एक प्रकार से लोगों के सामने पहुँचना दूर दूर तक लोग मुझे जानेंगे तो म मेरे साथ साथ मै अपनी किसी चीज का या विज्ञापन भी कर सकती हूँ कि आइए आप यहाँ पर ऐसे करिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है तो विज्ञापन लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा तरीका है तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल में जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिए जाते थे उससे अच्छा कारगर साबित तो ये सोशल मीडिया पर होता है तो सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन बहुत ज्यादा अच्छे और लोगों तक पहुँचने वाले प्रभावी विज्ञापन होते हैं अगर बात करें कि हमको किसी चीज के बारे में पहुँचाना है अगर किसी तक जानकारी तो हम उसका विज्ञापन ही देंगे